औ आं ससेल मेडियायाव बिदिनो सर्ट रिल्स खालामनायखौ नायो जेब्ला आं फ्रि जायो अब्लाथाय आं एसे बरिंनिफ्राय निजिखौनो जानगाराव दोनना थाखाय सल सर्ट रिल्सखौ नायो आरो आं बांसिन नायो होमबाथाय ओरैनोथ' फेभ्रेट आं इदिहाय सायख'नाय जायाखै आं नायना होलाबायो बिदिनो फ्राय मोजांबो नुयो ओमफ्राय आरो हाम नायो आं जेरै बर' हिसाबै आं बर' एक्ट्रिसफोरनिखौ बांसिन नायो जेराव बिथांजोमोनहा एफा खस्थ' खालामनानै जेनबा रिल्स खालामो नालाय बे भिउस नांगौ जायो सह बिथांमोना भिउ होनो थाखाय नायलाबायो ओमफ्राय आं फेभ्रेट हिसाबै मख'गोन सासे एक्ट्रिसनि मुं मनालिसा हाज'वारि आं जेनोबा बिथांजोनि माबाखौ एक एकटिंफोरखौ मोजां मोनो ओमफ्राय आरो जि एकटिं खालामो बियो थारमाने गोसो गोरबोनिफ्राय खालामो गाबनाया जा मिनियानो जा मोसानायानो जा मोसानायावबो बिथाङा गोबां जेनोबा गोसो गोरबोनिफ्राय जेनोबा मिउजिक सो मिउजिकखौ मिउजिकखौ खोनासंनानै मिउजिकनि थैजों खारफायो आरो ओमफ्राय मिउजिकजों स्रें स्रें थांफानानै बिथांनि एकथिं देखायनायफोरा ग्रोब मिलायहैयो ओमफ्राय आरो जेरावहाय मेहेरगोनां खालामो स' बिखिनिसै